हॅं हेलो हेलो हॅं कहियौ हॅं हेलो

हाँ बिहार घुमै लए एलियै हन बिहार घुमै लए आयल छियै पिछला दस सालमे की सभ भेलै से सभ हमरा बताउ कहु हॅं तऽ बताबू ने बिहारमे की सभ भेलै की सभ उपलब्ध छै दस सालमे तऽ कते चीज भेल हेतै हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं हॅं

की करियै हॅं हॅं आओर किछु बिहार घुमै लऽ अयलियै तऽ सभ जानकारी पहिले सँ ने बुझबै जे हँ की सभ दस साल पीछे भेलै से सभ हॅं हॅं ठीक छै तऽ पहिले तऽ एते सुबिधा नहि ने रहै आब तऽ एते सुबिधा हइ सुबिधे सुबिधा बनल जाइ छै हॅं ठीक छै